हेलो मेकडॉनल्ड्स मां हाणे तव्हांखे ऑर्डरु थी ॾियां चारि बर्गर चारि फ्रेंच फ़्राइस टे कोक ऐं मूंखे अगि॒ले दफ़े कुपन मिलियो हुयो उहो नंबरु बि थी ॾियां उहो कटे करे मूंखे डिस्काउंटु बि ॾियो ऐं मूंखे तव्हां जेका पैसा मथे जा ॾियणा आहिनि उहो बि ॿुधाए छॾियो